कला आनी हस्तकला हातूंत म्हाका ल्हानपणा सावन खूब आवड आसा हांव रावतां थंय बारीकशें खूब स्टोर आसात जे हस्तकलेची जायते तरेची वस्तू विकतात म्हाका कोस्ट्यूम आनी प्रोप करपाचें खूब इंट्रेस्ट आसा हाका लागून म्हाका कोसप्ले ह्या कलेंत खूब आवड आसा म्हजे फ्री टायमार हांव कोस्ट्यूम वा प्रोप घडपाची कामां करता म्हाका हे कामाक वस्तू लागतात ते हे भाशेन आसात कोस्ट्यूम करपाक जायते तरेची लुगटां जाय जाता जशें सेटीन कोटन रेगझीन पोलिश्टर रेओन नायलोन आनी अशे खूब तरेची लुगटां जाय जातात ताचेर पेंटींग वा पेटर्न करपाक ग्लिटर वा एक्रेलीक पेंट गोल्ड वा सिल्वर बोर्डर हे भाशेन जायते वस्तू लागतात

जशें सूय सूत कातर सुयींग मशीन आनी फेब्रीक ग्लू हें सगलें लागता कोस्ट्यूम घडोवन हाडपाक प्रोप्स करपाक खूब वेळ घालचो पडटा पयलो ताचो टेमप्लेट डिजायन घडून हाडपाक पडटा ताच्या उपरांत प्रोप तो प्रोप सारको सायजीचो आसा जाल्यार चेक करपाक पडटा प्रोप करपाक खूब वस्तू जाय पडटात जशें पयलीं तुमचो सद्याचो टेमप्लेट सायझी खातीर मागीर दुसरे वस्तू जाय पडटात ते कार्डबोर्ड वा फोम फोम पासून खूब तरेचे येतात ते सायझी पोरमाणें वा डेंसीटी पोरमाणें घेवपाक पडटात हें सगलें आमच्या प्रोपाचें बेज फावंडेशन अशें जातात दुसरे वस्तू जाय पडटा ते पेंट जशें स्प्रे पेंट तातूंत मेट वा ग्लोस फिनीश वा चौक फिनीश अशे तरेचे स्प्रे जाय पडटात एक्रेलीक पेंट चौक पेंट ग्लास पेंट हे सगले प्रोपाचे कलरा पोरमाणें घेवपाक पडटात अशें आनीक पासून खूब तरेचे पेंट जाय पडटा डिजायनींग करपाक हीट गन वा सेंडीग ड्रील वा सेंडपेपर जाय पडटा हीट गन उजार जाता फोमाक शेप दिवपाक आनी सेंडींग ड्रील वा सेंडींग पेपर जाय पडटा एकश्ट्रा फोम ते सगले क्लिन करपाक हें सगलें घडून हाडपाक जायते तरेचे वस्तू जाय पडटा जशें ग्लू गन फेविकोल कोन्टेक्ट सिमेंट फोमक्ले फेवीबोंड हीट एक्स अशें सगलें प्रोपा पोरमाणें घेवपाक पडटात ग्लू गन हें उजार जाता दोन फोम घडून हाडपाक कोन्टेक्ट सिमेंट वा फोम क्ले उजार जाता कसले शेप वा डिजायन करपाक जें कितें फोमाच्यान करपाक जायना हातूंतलें बेजीक वस्तू लागीच्या स्टोरानी मेळटात